आ कोन सनि फिलिम हमरा पसन्द छै फिलिममे कोन सनि फिलिम अच्छा लागै छै यऽ गङ्गा मैली भैया दूज ओएह सभ फिलिम देखै छिऐ टीवीमे हाँलमे ने आरु किछु नहि देखै छिऐ इतने टा टी वी कखनो काल देखै छिऐ फिलिम बस आरु किछु नहि